हिकु जनवरी ॿ हज़ार पंज टे फरवरी ॿ हज़ार सत चारि मार्च ॿ हज़ार नव सत अप्रेल ॿ हज़ार ॾह पंद्रहं जून ॿ हज़ार यारहं